स्कूल में मेरा पसंदीदा विषय रसायनिक विज्ञान रेहता था क्योंकि उसमें हमें यह करने में बड़ा मजा आता था जब हमें ऐसे अम्ल दे दे दिए जाते थे उसमें हमें बोला जाता था कि अब आपको इसके अंदर इस इसको जोड़ना है इसके अंदर अब इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा इस प्रकार हमें इनको याद करने में और इनको सामने होता हुआ देखने में बड़ा ही अच्छा लगता था और इसमें बहुत मजा आता था और उसके बाद हमारा दूसरा था रसायनिक बंद जिसमें हम हमारे कार्बन को अलग अलग तरीकों से इधर जोड़ते थे उसके अंदर तोड़ते थे इसमें हमें करने में बड़ा मजा आता था और इसके बारे में जो हम और इसको जब हम बनाया करते थे तब हमें खेल की तरह लगता था और इसमें हमें इसको याद करने में भी हमें कोई ऐसी परेशानी भी कठिनाइयाँ भी नहीं आती थी बस कुछ यह हुआ करता था कि कौन से कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया है किसने क्या बोला है इसको भी याद करने में हमें बड़ा मजा आया करता था